میں اپنے بچپن کے بچپن میں جس وقت میں اسکول میں جاتا تھا تو اسکول ہمارے گاؤں سے بالکل قریب تھا گاؤں میں ہی تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ہمیں پیدل ہم لوگ پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل جب جاتے تھے تو راستے میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی تھیں اور وہاں کی سب سے بڑی چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک چوراہا ہوتا تھا جہاں پر جاتے وقت اور آتے وقت اکثر و بیشتر ہمیں کچھ انسان ملا کرتے تھے ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ملتے تھے جن کو ہم سلام کرتے تھے وہ بھی ہم کو سلام کی تاکید کرتے تھے اور ہمارے اساتذہ ہمارے ٹیچرس جو ہیں اسکول میں وہ بھی ہم کو اس بات کی تنبیہ کر کے بھیجا کرتے تھے